अभी कुछ सालो पहले जब मैं छोटी थी तब हमें स्कूल में काम दिया गया था जिसमें हमें गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए हमें दो दिन में तीन हजार रूपए इकट्ठे करने थे उस समय हम बहुत छोटे थे तो हमने इसके लिए घर वालों को भी बहुत मुश्किल से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था तब हमने हमारे घर वालों को समझाया था कि हमें यह काम करना ही है और जब हम आस पड़ोस में जब हम आस पड़ोस में चंदा इकट्ठा करने के लिए गए तब वहाँ पे भी सब हमें छोटा बच्चा समझकर कोई यह नहीं हमें चंदा नहीं देता था सब यह सोचते सब यह कहते थे कि हम अपने आप कर देंगे तुम अभी छोटे हो और यह हमारे लिए बहुत ही इस इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने बहुत ही मेहनत करी थी हमने सबको बहुत समझाया था कि यह हम इस काम के लिए कर रहे हैं हम यह बच्चों गरीब बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनकी पढ़ाई के लिए कर रहे थे कर रहे हैं और हमने इस प्रकार बहुत ही इस प्रकार हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया और इस कार्य इस कार्य को संभाला और इसको हमने समय दो दिन के हमें दो दिन का समय दिया गया था हमने इसको दो दिन के समय में हमारा काम पूरा किया